اگر ہم دیکھیں گے تو ہندوستان میں اگر ہم مطلب پہلے زمانے سے اگر اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس فون نہیں ہوتے تھے یا کچھ اور بھی چیزیں لیپ ٹاپ وغیرہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے تفریحی صنعت میں انوالو ہو جائے تو اگر ہم دیکھیں گے تو ہندوستان میں جو ہے اس طرح کی ترقی آئی ہے کہ ہندوستان میں لوگ جو ہے وہ تفریحی صنعت کرنے بہت دور دراز علاقے میں جاتے ہیں جگہ پہ جاتے ہیں اپنی طرح کے صنعت کو حاصل کرنے کے لیے اور بہت سارے ترقی کی ہے ہندوستان میں جیسے لوگ جو ہے وہ آج کل بلاگنگ میں زیادہ شوقین رکھتے ہیں اور ہر کوئی چیز جو ہے وہ اپنے کیمرے میں کیپچر کرتے ہیں اور بلاگنگ میں ہر کوئی لوگ جو ہے وہ دو دوسرے لوگ بھی ہے دیکھتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو مطلب اپنی تفریحی صنعت نہیں حاصل کر پاتا ہے تو ان کی ولاگنگ کی وجہ سے وہ اپنی تفریحی صنعت جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں تو ہندوستان میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر مطلب یہی تفریح مطلب دور دراز کے جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہے اور ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ الگ ہی قسم کے لوگ ہوتے ہے وہ زیادہ تر یہی بلاگنگ کرنا پسند کرتے